मिगी मैथ बड़ा स्हेई सब्जेक्ट लगदा ते जियां शुरू शा गै अस मैथ बन टू बगैरा पढ़दे हे तां शैल आई जंदा हा असेंगी मेरा इंटरेस्ट बी ठीक हा ना कोई ते इन्नी लर्न करने दी जरूरत होंदी ही कड्ढने औना चाहिदा अस थोह्ड़ा समझेआ ते टैम बी बची जन्दा ते खेलने खुलने बी ओह् गल्ल कि तां मैथ मैथ निक्कियां क्लासें च ते ठीक ऐ जियां पंजमी तक ते बंदा इयै बन टू गै चलदा रौह्न्दा फ्ही ओह्दे बाद अग्गें अग्गें बी ठीक हा पढ़दे रेह अस पढांदे शैल इन्टरेस्ट हा तां समझ औंदी ली रौंह्दी ही तां करदे रौंह्दे हे पर हून बारह्मीं बाह्रमीं शा अग्गें दिक्खेआ तां में थोह्ड़ा इंग्लिश बिच्च पर फ्ही बी मिगी मैथ स्हेई गै लगदा कड्ढी लैने अस थोह्ड़ा जिन्ना बी इंग्लिश च होई गेआ पर समझना गै ते समझन आह्ली चीज ते होंदी गै ऐ मैथ ऐसी चीज ऐ इसी समझने दी जरूरत ऐ ना के रट्टा मारने दी अगर जेह्ड़ा बंदा समझी गेआ तां टाइम बी बची जंदा ओह्दा ते कन्नै कड्ढी बी छुड़दा ते कन्नै खाल्ली इक इक क्वेस्चन समझेआ ते समझी लैओ ओह्दे रिलेटेड दूआ होग जेह्ड़ा तां ओह् आपूं बी आपूं बी कड्ढी सकदे ना के इयां सारे क्वेस्चन समझने दी जरूरत ऐ जियां कोई टापिक होई गेआ तां ओह्दे टापिक उप्पर समझी लैओ दो चार क्वेस्चन दिक्खे तां बाकी तुस फ्ही जेहड़ा मर्ज़ी तुसें ऐक्जामिनर देयै क्वेस्चन पेपर बिच्च तां ओह् तुस कड्ढी सकदे आपूं गै जियां जियां कोई ट्रिग्नोमेट्री दा फार्मूला होई गे ओह् तुसेंई औने चाहिदे आपूं असेंगी औने चाहिदे ते जियां कोई ओह् होई गेआ मेन्सुरेशन होई गेई तां ओह्दे बिच्च बी फार्मुले औने चाहिदे फार्मुले तुसेंई आई गे तुस समझी लैओ तुस कड्ढी सकदे क्वेस्चन कोई बी जियां ओह्दे बिच्च इन्टीग्रेशन बिच्च आया होई गेआ इन्टीग्रेशन बिच फार्मुले होंदे तां ओह् तुसेंगी औने चाहिदे ओह् आई गे जेल्लै ते समझी लैओ तुस क्वेस्चन कोई बी आवै कड्ढी सकदे इक दो क्वेस्चन कढाया अगर टीचर ने तुस उस अग्गें होर बी कड्ढी सकदे उ'यै क्वेस्चन जियां पेपर च कोई पाई ओड़ेआ क्वेस्चन जियां तुसें पढ़ा कोई कास आह्ला होवे कोई साइन आह्ला जा ते फेर असें साइन आह्ला फार्मुला तुसें आंदा होवै तुस उसी क्वेस्चन गी कड्ढी सकदे